जेह्ड़े बने बनाए दे कपड़े होंदे ऐ ओ्ह जेह्ड़े ऐ हत्थ दी बनाई दे कपडे कोला खरे होंदे ऐ कि केह् जेह्ड़े बने बनाए दे कपड़े होंदे ऐ ओह्दे बिच्च नां ते पूरी फिटिंग होंदी ओह्दे बिच्च ते नां ओह् जैदा देर तक चलदे न जि'यां कि अस दकाना उप्पर जिसले बने बनाए दे कपड़े खरीदन जन्ने सानूं अपने जेह्ड़ा साढ़ा नाप ऐ उस नापे दे सानूं कपड़े नेईं मिलदे ते ओह्दी बजह कन्नै सानूं बड़े सारे कपड़े जेह्ड़े निकलवाने पोंदे ते कन्नै जिसले केईं केईं कपड़े च ते रंग बी पसंद करना पौंदा ऐ ते केईं केईं च ते सींतरां बी उदडी दियां होंदिया ते इस स्हाबै नेईं पुरा नाप आई सकदा ते नां किश सानू पंसद आंदा ओ्हदी बजह कन्नै केह् होंदा कि जेह्डे बने बनाए दे जेह्ड़े कपड़े होंदे जेह्ड़े रेडीमेड कपड़े होंदे ऐ ओह् जेह्ड़े बड़े बेकार होंदे किश किश कपड़े ते शैल होंदे पर जैदातर ते इ'यां गै होंदे न ओह् जैदा देर तक चलदे न ते नां ओह्दे बिच्च मतलब पाइयै अस कम्फाटेवल हैनी फिल करी सकदा दुऐ हत्थ हत्थें दे बनाए दे कपडे होंदे न इक ते हत्थें दे बनाए दे कपड़े दा जेह्ड़ा कपडा होंदा ऐ ओह् शैल होंदा ऐ उसी अस दकाना पर खरीदने जन्ने होन्ने ओह् इक दम शैल क्वालिटी दा सानूं थ्होंदा सैल कपड़ा होंदा ओह्दे बिच्च ते जिसले ओह् कपड़ा खरीदन जन्ने आं ते ओह्दा इक फैदा होंदा कि जिसले ओह् कपड़ा अस खरीदन जन्ने होन्ने आं ते इक ते सानूं मतलब जेह्ड़ा असेंगी शैल मिली जंदा ते कन्नै अस उस्सी अपने तरीके कन्नै जेह्ड़ा बी अस डिजाइन च बनाना चाह्न्ने आं उस्सेै टाइप किस्म दा अस उस्सी बनाई सकने आं ते जिसले जिसले ओह्दे मतलब अस दर्जी कोल जाइयै अपना जेहडा फिट नाप ऐ ओह् देइयै ओह् बनवाई सकने ते कन्नै ओह्दे बिच्च ओह्दा फैदा एह् होंदा कि ओह् बड़े देर तक चलदे न ते नां ओह्दा रंग निकलदा ते जेह्ड़ा दुऐ कपडे होंदे ऐ जेह्ड़े बने बनाए कपडे होंदे उं'दा रंग बी बड़ी जल्दी निकली जंदा ऐ ते इस करियै ओह् बड़े बेकार होंदे न ते जेह्ड़े बने बनाए दे जेह्ड़े अस आपूं बनान्ने होन्ने कपड़े ओह्दे च सींतरां बी शैल होंदिया पूरा फिट बी होंदा जैदा देर तक चलदा बी ऐ कन्नै ओह् फटदा बी जल्दी ऐ नेईं ते ओह् इक दम शैल कपड़ा होंदा ते कन्नै बंदा पाइयै उस्सी इक दम शैल मैह्सूस करदा ते जेह्ड़े जेह्ड़े बने बनाए दे कपड़े होदे किश किश ते ओह् बी शैल होंदे पर जैदातर ते बेकार गै होंदे न ते इ'यो जेह्ड़े अज्ज दे जेह्ड़े लोग न जि'यां साढ़ियां मम्मी होई गेई जां साढ़े जेह्ड़े रिश्तेदार बगैरा जेह्ड़ियां औरतां होदियां न ओह् अज्ज बी जेह्ड़े ऐ ओह् बनाए दे कपड़े नेईं लेइयै हत्थें दे सीते दे कपड़े जेह्ड़े ऐ ओह् पसंद करदियां न ते उ'नेंगी पाना पसंद करदियां न क्योंकि ओह् कपड़े जेह्ड़े ऐ आरामदायक होंदे लाने आस्तै ते ओह् कपड़े शैल होंदे न जि'यां कि तुसेंगी सारें गी पता ऐ जेह्ड़ियां औरतां होदियां न ओह् जेह्ड़े कपड़े सीदियां ओह् बडे गै शैल कपड़े सिदियां सिलदियां ही ते हून ते बड़े सारे जेह्ड़े ऐ डियानिंग जेह्ड़े ऐ ओह् बड़े शैल शैल बनांदी न रडीमेड कपड़े अज्ज दे मतलब हून केह् मतलब अज्ज दे जमाने च बड़ा जैदा मश्हूर होऐ दे पर अज्ज दे जमाने च जैदातर लोग उऐ पांदे हे ते मिगी बी में बी इ'यै आक्खना चाह्न्नी आं कि जेह्ड़े बने बनाए दे कपड़े नां लेइयै अस सारे जेह्ड़े ऐ ओह् मतलब जेह्ड़े हत्थें दे बनाए दे कपड़े होंदे जेहडे उऐ लेचे क्योंकि ओह् जैदा शैल होंदे ते ओह् जैदा देर तक चलदे न ते इस करिये रडीमेड कपड़े नां लेइयै अस जेह्ड़े ऐ हत्थें दे बनाए दे कपडे़े कपड़े दा इस्तेमाल इस्तेमाल करियै क्योंकि ओह् बड़े बड़े शैल होंदे बड़े आरामदायक होंदे ते साढ़े अग्गें बी हैन जेह्ड़े बडे कम्म आंदे न नां ते ओह् फटदे न ते नां गै जल्दी खराब होंदे न पर जेह्ड़े बने बनाए दे कपड़े होंदे ओह् इ'यां गै होंदे ऐ मतलब उस्सी पाइयै बंदा केईं केईं बारी ते ओह्दी बजह कन्नै शरीर उप्पर बड़ी ज्यादा खारिश बगैरा होन लगी पोंदी क्योंकि उं'दा कपड़ा नेईं शैल होंदा पर हत्थ दे बनाए दे कपड़े दा कपड़ा बी शैल होंदा ओह्दी क्वालिटी बी शैल होंदी ते ओह् मैतलब दिक्खने बी शल लगदा पाए दा बड़ा शैल लगदा ते ओह्दे बिच्च आराम बी थ्होंदा ते इस करियै सानू् जेह्ड़ा ऐ ओह् दुऐ हत्थें दे बनाए दे कपड़े गै लेने चाहिदे दुऐ कपड़े नेईं लेने चाहिदे पर ओह् हून अपनी अपनी सोच ऐ कि अस किस तरीके कन्नै ऐ लैग्गे किस तरीके कन्नै अस सोचगे गी लोके गी बने बनाए दे कपड़े पसंद ऐ पर केईं लोंके गी हत्थें दे बनाए दे कपड़े पसंद ऐ पर एह् अपनी पसंद ऐ जो बी करै अपनी पसंद दा करै जैदातर कुड़ियां जेह्ड़ियां अज्ज दियां कुड़ियां जैदतर बने बनाए दे कपड़े पांदिया क्योंकि उ'नेंगी ओह् शैल लगदे पर बने बनाए दे कपड़े जैदा देर तक्कर टिकदे नेईं ऐ ते उं'दे बिच मतलब ओह्दी जेह्ड़ी होंदी ना उं'दी शाइनिंग जल्दी गै खत्म होई जदी जेह्दी बजह कन्नै उ'नेंगी फिरियै इक नमां सूट लेना पौंदा उं'दी बजह कन्नै साढ़े पेसै बी बड़े जैदा उडी जंदे न ते इस करियै जेह्ड़े ऐ चलो दुऐ गै कपड़े जेह्ड़े ऐ ओह् पाने चाहिदे ऐ जेह्ड़े जैदा देर तक चलन ते जैदा सानूं आराम देई सकै ताहियें सानूं जेह्ड़े ऐ ओह् सीते सताए दे गै कपड़े पाने चाहिदे ऐ दुसरे कपड़े गी सानूं जैदा कोला जैदा उस्सी दूर रौह्ना चाहिदा चाहिदा ऐ ते दुऐ कपड़े गै पाने चाहिदे ऐ ते अंत में तुआनूं सारें गी इ'यै आखना चाह्न्नी ऐं कि तुस सारे जनें जेह्ड़ियां औरतां ते कुड़ियां न ओह् अज्ज दे जमाने च बी जेह्ड़े ओह् ओह् हत्थै दे बनाए दे कपडे़ेगै पाह्न क्योंकि ओह् बड़े जैदा आराम दायक होंदे ते सानूं बड़े जैदा आराम दायक होंदे ते समां ओह् शैल लगदे न ते रैडीमेड कपड़े बी शैल लगदे न पर जैदा जेह्ड़े ऐ ओह् हत्थें दे बनाए दे कपड़े होंदे न उऐ शैल लगदे न ते इस करियै सानूं जैदातर हत्थें दे बनाए दे कपड़े गै पाह्ने चाहिदे न धन्नबाद